हॅं बैंक से बोलै छी खाता खोलबाबै के लेल जे डॉक्यूमेंट सबके जरुरत पड़ै छै डॉक्यूमेंट मे आधार कार्ड पैन कार्ड पाॅंच सए रुपैआ लेके आबए के पड़ै छै आओर फॉर्म भरे के पड़ै छै से सब अहाँके करय के पड़त हँ फोटो एहिमे फोटो के भी जरुरत पड़ै छै एहिमे जी पाॅंच सए रुपैआ फेर खाता बैंक ओपनिंग होतै खाता खुलय के ओपनिंग होतै पाॅंच सए रुपैआ से जे अहाँके एकाउंट मे रह जायत हँ तऽ ओ ओकर प्रक्रिया बादमे अहाँके करऽ के पड़ै पहिले एकाउंट खोलबा लू ओपनिंग करबा लू ओकरा बाद ने इन्सोरेन्स के बाद मे ओकर प्रक्रिया आ कर के बैंक मे अहाँ कर सकै छी हमरा बैंक मे अहाँ एगारह बजे से ओपनिंग होइ छै बैंक ओपन होइ छै और शाम के तीन बजे तक बैंक खुलल रहै छै तऽ ओहि बीचमे अहाँ कभी भी आ सकै छी जी हँ हँ गैरेंटर गैरेंटरो एक स्टेपनी मे साथ ले के आयब अहाँ केकरो घरमे कोइ परिवार सदस्य के लए के आयब उनका आधार कार्ड भी ले के आयब तऽ ओ नौमनी मे रहत हुनका लए के आयब ओकरा बाद गैरेंटर मे अहाँके बैंक खाता ओपन हो जाएत हँ खाता से लोन मिल सकै छै लेकिन ओकर प्रक्रिया हमे अहाँके बादमे करऽ के पड़त पहले अहाँ खाता ओपनिंग करबा लू ओकरा बाद ओकर प्रक्रिया बाद मे करय के पड़त हँ ए टी एम मंगा साथ मे अहाँके लेबे के छै तऽ ओकरो लेल एगो फॉर्म फिलअप करके आ ओकरा अप्लाई करय के पड़त अहाँके तऽ ए टी एम एक महिना मे ए टी एम अहाँके पहुँच जायत बैंक अथी पोस्ट द्वारा पहुँच जायत घर पे न तऽ हम अहाँ सारा डॉक्यूमेंट लायब साथ मे फोटो लायब पैसा लायब सारा किछु सारा जरुरत के चीज सब पूरा रहत अहाँके तऽ जल्दी ही काम अहाँके हो जायत चेकबुक हँ चेकबुक के लिए भी अहाँके न अप्लाई करऽ के पड़त कल्हे आ जाउ ठीक